पहिले ईसब मोबाइल आर नहि रहै तऽ इन्टरनेटके जमाना नहि रहै ई टेलीफोनके रहै आब धीरे धीरे होलै जे मोबाइल हो गेलै मोबाइल होलाके बाद ककरो भोजपुरी ककरो हिन्दी ककरो मैथिली सब जकरा जे पसन्द से अपन देखलक सुनलक कोइ वाइफाइसे तऽ कोइ इन्टरनेटसे तऽ कोइ किछुसे तऽ कोइ किछुसे पे फोन तऽ ई गूगल सब चलाबै हइ पहिलेके पहिले ओ सिस्टम नहि रहै पहिले टेलिएफोन चलै रहै कोना धीरे धीरे छोटका मोबाइल भेलै जेना ओहिके बाद बड़का मोबाइल तऽ बड़का मोबाइल हो गेलै टी वी हो गेलै एल सी डी हो गेलै ईसब धीरे धीरे बाँकी इन्टरनेट बढ़िते गेलै मोबाइल होलै जिओ जेना जिओ एयरटेल फोर जी सब धीरे धीरे बढ़िते गेलै जेना जेना आगे सरकार अथी होइ तेना तेना आगे जेहन जमाना हइ तेहन सब निकलल जा हइ इन्टरेनेटके जमाना हइ आब जाहिसँ होइ से इन्टरनेटपर होइ हइ इन्टरनेटपर सब काम होइ हइ अब खाना पीना होइत होइत इन्टरनेटपर भी होइ हइ इन्टरनेट नहि चलतै तब सबकिछु एकाएक बन्द हो जेतै कोना होतै पहिलेवला जमाना थोड़के हइ पहिले तऽ ईसबके नहि रहै मालूम आब लेकिन धीरे धीरे मोदी सरकार कोन लागू केलकनि से इन्टरनेटेके जमाना आ रहलै आगे आब देखिऔ कि होइ हइ नहि होइ हइ तकर बाद तनिगो धिआपुता होइ हइ से आब मोबाइले देखैपर रहै हइ कोइ भोजपुरी देखलक कोइ हिन्दी देखलक कोइ मैथिली देखलक जेकरा जे पसन्द होइ हइ से अपन देखतिए आओर हिन्दी उन्दी सब धिआपुता तऽ ओतेक नहि देखलक छोटका चुटकुला उटकुला जकरा जे मोन होइ से देखलक